हैल्लो सर जी जेह्ड़ी तुस सना दे हे तुसैं बावे आह्ली दा जिक्र कीत्ता गेदा सर उद्दर अगर लंगर लुंगर लगदे न उद्दर मतलब केह् कि कनेया दिक्खने मंदर मिगी उंदे बारे जरा थोह्ड़ा सनायो जी अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छ अच्छा जी जी हां जी हां जी किन्नी परानी अच्छा अच्छा अच्छा हां जी ठीक ऐ अच्छा शुक्रिया शुक्रिया सर अपना इन्ना कीमती समें देने लेई ओके